جی ہاں مجھے ڈرائنگ بہت اچھی لگتی ہے میرے ٹیچرس کہتے تھے کی آپ اس میں ہی لگے رہنا اور آگے چل کر آپ کو کوئی کورس کر لینا لیکن میں کہیں باہر نہیں جا سکتی تھی تو کسی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ آپ کے پاس فون ہے میں نے بولا نہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ شوشل میڈیا کی ہیلپ سے بہت کچھ کر سکتی ہیں آپ نئے نئے ایپس پر اپنی ڈرائنگ بنائیں بنا کر پوسٹ کر کر سکتی ہیں جس میں آپ کو پروفٹ بھی ہوگا تو لیکن میرے پاس فون نہیں تھا پھر میں نے فون لیا اور نئے نئے ایپس پر اپنی آئی ڈی بنائی اور ڈرائنگ بنا بنا کر بہت اچھی فرینڈس فالوئنگ بنا لی اور شوشل میڈیا نے مجھے ایک لیپ ٹاپ بھی دیا اور مجھے بہت پرافٹ ہوا اس میں